जोंनि भारत हादराव सोलोंथाइनि बिथांखिआ जेनावबा सिगांनिफ्राय इसे साबसिन जाबोबाय सोलायबोबाय दानि जुगाव जेन'बा गोदो सिगाङावहाय फरायनायाव गोग्लैसोनायमोन दा नाथाय गोबां जेन'बा जौगाबोबाय बयबो फरायनायखौ माने गुदि सानबाय सोलोंथायानो मानसिनि देरसिन माबा जेन'बा देरसिन बेखौ बयबो बुजिबाय जेन'बा जोंनि बिमा फिफाफ्राबो फरायनायाव फरायथारनांगौ होननानै फिसाफोरखौ जेन'बा फरायहोयो माने जोंनि भारत हादरा गुबुन हादरजों रुजुनायाव एसे खम अब्लाबो आगोलनिफ्राय गोबां जेन'बा साबसिन जानायखौ जों नुनो मोनो साबसिन जालांनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि हादरावबो जेन'बा मोजां मोजां डाक्टार साइनटिसफोर जेन'बा ओंखारबोगासिनो साबसिननिफ्राय साबसिन दस्रा हादरफोरबादि जानो थांगासिनो जोंनि भारत हादराबो मोजांनिफ्राय मोजां सोलोंथाइखौ गुदि साननानै बयबो जेन'बा बिमा फिफा जोंनि समाज जोंनि हारि हादर जेन'बा हादर फिसा फिसा हादरफोर गासिबो गोसो होनायलाय जोंनि भारत हादराबो साबसिननिफ्राय साबसिन जौगालांगासिनो दङ सोलोंथाइयाव